आंनि सोहोराव आङो आंनि बे मिथिंगायारि बिथिंखौनो आङो साबसिन मोजांसिन मोनो मानोना जोंनि मिथिंगाया जोबोद साफा आरो माने जेबो सिखोन साखोनैनो दङ जेबो गाज्रि गैया मानो होमब्ला बिफां लाइफांजों बुंफबनाय हाजो हाला दैमा दैसा गोबां माने समायना आरो दाउसिन दाउला जिब जुनारजों बुंफबनाय जों बयबो गायो फुयो आबादारि जायनि थाखाय जोङो मिथिंगाजों गोरोबफानांगौ जानानै फैयो ओंखायनो जोङो माबे मिथिंगाखौ जोङो मोजाङै सिखोन साखोनै लाखियो जोंनि न' बां लामा एरिफोरखौ जोङो सिखोन साखोनै लाखियो आरो जोङो जिब जुनारफोरखौ जाहा थाहा माने बुथारलाबाया आरो जों जिब जुनारफोरजों गोबां माने मोजाङैनो मिलिनानै थायो जोंनाव दाउसिन दाउलाफोरा फैयो आदार जाफैयो जोंबो आदार होयो बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो गायो मानो होनब्ला बिफां लाइफांफोरा जोंनो अक्सिजेन होयो जायनि थाखाय जोङो मिथिंगाखौन आङो बांसिन जोंनि ओनसोलनि मिथिंगाखौनो साबसिन मोजांसिन मोनो आरो आंनि बुंनो थाङोब्ला आंनि खाथि खालायावहाय बिदिनो दैमा दैसा दङ बोहैलांनाय दङ आङो बेफोरखौबो मोजां मोनो आ आरो आङो बेफोराव मोजाङैनो माने आबादनि थाखाय बाहायनाय जायो जोङो बेफोर दैमा दैसाफोरखौ आरो सोहोरावहाय बुंनो थाङोब्ला आंनि ओनसोलाव दतमा ओनसोलाव आं थायो दतमा ओनसोलनि जे थुलुंगाफुरि बे थुलुंगाफुरिखौबो आङो मोनसे बिराद माने मोजां मोनो बे थुलुंगाफुरिनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया माने जौगाखांलांदों बे थुलुंगाफुरिया जाहैबाय जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगा मांखरसालि आरो बेजों बेनो जोंखौ थुलुंगा होदों जाहाथे बर' हारिया जौगालांनो हायो जायनि थाखाय जोङो बर' हारिनि थाखाय दिनै बेबायदि प्रग्रामखौ जों लानो मोनदों बेबायदि आयदाखौ जोङो मावनो मोनदों बेनिखायनो आङो जोंनि दतमा ओनसोलाव आङो बे थुलुंगाफुरि ओनसोल थावनिखौ आङो मोजां मोनो आरो जोंनियावहाय फोरोंनाय फरायसालिफोराबो मोजाङै जौगाबोगासिनो दङ आरो लामा सामायाबो जोंना मोजाङैनो जागासिनो दङ लामाफोराबो जोंना फाखा जोंनि ओनसोलावहाय जोङो गोदोनि समाव जोङो हाब्रु एरियाआव जोङो थाबायनांगौ जानानै फैयोमोन दैज्लां दैज्लां बोथोरावहाय दा नाथाय दानि बे समफारियावहाय दानि बोथोरावहाय गोबां सोलायनाय फैबाय आरो लामा सामा दालां लामाफोर दालांफोर बेफोर गासैबो फाखा जाजोब्बाय गारि मथरनि आंखाल गैया बयनिबो न'खर न'खर गारि मथर थाजोब्बाय स्कुटि बाइक कार बेफोर गासैबो दंजोबो आरो जोंनावहाय जिनिबो आंखाल गैला आरो जोङो बयबो मोजां न'खरैनो सोलिगासिनो आरो मोजां न'खरखौनो जोङो दानो सेस्था खालामलांदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जे प्राइम मिनिस्टार पि एम दा बिथाङा जोंनि पि एम ए पि एम ए वाय जे जोंनो न' हरदों न' हरनाय बेफोर न'फोरजों न'फोरखौ न' गैजायैफोरा माने गोबां रेहाय मोनदों दा बेफोरखौ नायोब्ला आङो जोंनि ओनसोलखौनो आं जोबोद मोजां मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव आङो जेनिबो आंखाल गैयिखौ आं नुहरदों मानो होनब्ला जोंनाव कारेन्टनिबो आंखाल गैला मानो होनब्ला सरखारा जोंनो कारेन्ट होबाय आरो जोङो बेखौ मान्थलि जोङो बिलखौ होनाय जायो आरो जोङो आबादारि हिसाबै जोङो आबादथिलियाव जोङो मोजाङै मोजां आबाद मावनानै जों जाबोयो आरो आबादफोरखौ जों जाहो मोजांनिफ्राय मोजांसिन दिहुनलांनो जोंनो सरखारा आरो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय आबाद बिथिं आबाद बिथांखिनिफ्राय जोंनो जो आबाद जौगानायनि थाखाय दै सारग्रा मेचिन ट्रेक्टर पावार टिलार आरो एम्फौ बुथारग्रा मुलि जौगा हारिनि जोलै बेफोरखौ जोंनो अनसुंथाय हिसाबै हरदों दा बेनिखायनो आङो जोंनि ओनसोलखौ आं जोबोद मोजां मोनो मानो होनब्ला आं मिथिंगाजों गोबाङैनो गोरोबनानै थानो मोजां मोनो आरो आङो मिथिंगाखौ जेब्लाबो मोजांं मोनो ओंखायनो आङो जोंनि ओनसोलाव साबसिन आङो मिथिंगाखौनो साबसिन मोजां मोनदों आरो बे मिथिंगानि सायावनो गोरोबनानै आं गोबां खामानि मावलांनो आं सेस्था खालामलांगोन गोजोन्थों